अऽ अहाँके हाँ हेलो हेलो हेलो हाँ बोल रहल छी हेलो हाँ जी हाँ हम बोल रहल छी जातिय जनगणनाके तरफसँ बोल रहल छी की अपनेके घरमे मिलल है अहाँके ओ बाथरूम बाथरूमके पैसा वैसा मिलल छल

वएहे पूछि रहल छी ने अहाँके घरमे कितना सदस्य छी केतना आदमी छी बतायब तब तऽ होत केना तऽ होत

हँ सच्चेमे हँ होइ छै तऽ कहेके मतलबमे हम अपनेके घरमे जितना सदस्य बतायब ओकरा बादमे अपनेके अथी शौचालयके मिलि जेतै शौचायल औचालयके काम हो जेतै ओकरा बादमे हम जातीय जनगणनाके अथीसँ बोलि रहल छी अपने बताउ की अपनेक घरमे केतना सदस्य छी कए आदमी छी ओकर बाद हम करै छी काम अपने बताउ तब ने होत हँ तऽ अहाँ सब बताबु कहू तब होतै की अहाँ सबके कहू अथी बाथरूमके लेल काम उम होयत बाथरूमके पैसा वैसा मिलि जायत आओर तैयार होउ तऽ घरमे सदस्य बताउ ओहिके बाद मेम्बर कराउ हो जायत इतना कहै छी बताउ तब तऽ हँ लिखायब तब तऽ होयत लिखायब तब तऽ हो जेतै भऽ जेतै लिखायब बतायब तब तऽ होतै इतनामे कितना होतै जनतब बतायब तब नू इतना छी तऽ इतना आदमीके मिलल की नहि मिलतै की अपने बतायब लिखायब तब न होयत ठीक है हँ ठीक छ ठीक छ ठीक